राम जेठमलानी जी लॉयर एडवोकेट भारत जा वन नम्बर ते लाल कृष्ण अडवाणी वाइस प्रेसीडेंट ऑफ़ इंडिया शंकर लालवाणी सी एम चीफ़ मिनिस्टर मध्य प्रदेश ऐं वासदेव देवनानी राजस्थान जा शिक्षा मंत्री ऐं नरेन्द्र हीरवाणी क्रिकेटर हूंदा नरेन्द्र हीरवाणी भारत जा वन नम्बर ते क्रिकेट हुआ